हैलो हांजी हां तुस हास्पिटल आओ न तुसेंगी चेक शेक करियै फ्ही दिन्ने आं दोआई शोआई होर केह् होई गेआ तुसेंगी अच्छा ते तुस दवाई ली लैओ डोलो शोलो ले लैओ इक दो और बाकी तुसें इनें उत्थै आह्नियै क्लीनिक आओ नी शामी बेल्ले मेरी दुकान उप्पर ते प्ही में उत्थै तुसेंगी दिक्खी लैगी बाकी होर कुतै दर्द शर्द होआ दी अच्छा होर सिरे दी पीड़ा आह्ली दवाई खाई लैओ इक्क ली लैओ